हँ हैल्लो कोन गाम के अच्छा खैरा गामके अच्छा ई पञ्चायत कोन पड़ैए अखन अहाँके लोहना लोहना दक्षिण सएह ने हँ हँ तऽ अहाँके नाम की भेलै हँ तऽ जूही कुमारी अहाँके उपस्वास्थ्य केन्द्रके विषयमे जे अहाँ कहलियै ओतयसँ हमरा बहुत रास शिकायत पहिलोसँ आबि रहल अइ आओर हम एतयसँ अपन टीमके ई चीजके जाँच करयके लेल कहलियै परन्तु जे छै से अखन तक हमरा जानकारी पूरा नहि पता आयलए ओना तऽ उपस्वास्थ्य केन्द्रमे हमरसभके हमेशा प्रयास रहैए जे हर पञ्चायतमे जे छै से दवाइ एवं ए एन एम जे रहैत छथिन से ओतय उपस्थित रहथि ओहिके लेल हम जिलामे सेहो बात रखलियैए पर्सनली कऽ कऽ हमसभ अखन जे अपनासभके प्रखण्ड स्वास्थ्य पदाधिकारी छथि मोहम्मद इसरुल इस्लाम हुनकासँ एहि विषयमे हम विशेष चर्चा कयने रहियै आओर आ एकटा सामाजिक सङ्गठन छै जेहो एहिके लेल आवाज उठेने रहय मिथिला सेना नामक तऽ एहि चीजके लऽ कऽ हमरा लगमे बहुत रास शिकायत आबि रहल अइ हम अहाँके ई भरोसा दियाबय चाहैत छी जे अहाँ विश्वास राखू बहुत जल्द जे छै से अहीँके पञ्चायत नहि अपितु पूरा झञ्झारपुर प्रखण्डके जतेक भी उपस्वास्थ्य केन्द्र छै ओ बढ़िआँसँ चालू भऽ जेतै आओर जे भी कोनो समस्या छै स्वास्थ्य सम्बन्धित हमसभ एम्बुलेंसपर सेहो काज कऽ रहल छियै जे गामे गामे कोनो भी मानि लिअ महिला होथि या बच्चा होथि कोनो भी एहन समयपर एक्सीडेंट भऽ जाइत छै एक्सीडेंटल केस भऽ जाइत छै ताहिकालमे जे छै से मानि लिअ ओहिकालमे ओकरा कोनो एम्बुलेंस नहि भेटैत छै कोनो गाड़ी नहि भेटैत छै तऽ ओहि समयमे गाड़ी भेटय एम्बुलेंस भेटय जाहिसँ कि जे छै से ओहि व्यक्तिके अहाँके सहायता पहुँचै आओर क्षेत्रमे जे भी कोनो आपदा होइत छै ओहिकालमे लोककेँ मदद पहुँचै एहि प्रकारक हमरसभके योजनाबद्ध तरीकासँ काज चलि रहल छै ओना जूही अहाँ फोन केलहुँ आओर अपन समस्याकेँ कहलहुँ एहिके लेल बहुत बहुत धन्यवाद अइ अहाँकेँ उपस्वास्थ्य केन्द्र जे छै से हमसभ बहुत जल्द जे छै से ओहिपर कार्रवाही करब ओना अगर अहाँ चाही तऽ आओर कोनो समस्या कहि सकैत छी जे अहाँके क्षेत्रमे हुअए जी जी जी बिलकुल बिलकुल बिलकुल स्वास्थ बहुत जरूरी छै आओर सरकारी मुख्यमन्त्री नितीश कुमारके जे मतलब उपस्वास्थ्य केन्द्र योजना छै से उएह लऽ कऽ छै दूटा तीनटा ए एन एम हर वार्डमे छै हर पञ्चायतमे नियुक्त छै आओर ओकर ओतबए टा काज छै जे भाय अहाँ गाममे पोलियोके योजनाकेँ सुचारू ढङ्गसँ चलबियौ आओर भी जे भी कोनो योजना छै ओकरा ढङ्गसँ चलेबाक काज जे छै से उएह मतलब जे छै से पदाधिकारी एवं ए एन एम के काज छै तऽ एहि लऽ कऽ अहाँ बहुत निश्चिन्त रहू आ बहुत जल्द हम अहाँकेँ ओना एकटा समय कहय चाहब जे पन्द्रहसँ बीस दिनके अन्दरमे अहाँके गाममे जे छै से एहि प्रकारक उपस्वास्थ्य केन्द्र चालू भऽ जायत आ ओतय सभटा दवाइ जे सरकारके नियमके तहत छै से ओतय भेटय लागत बल्कि अहाँसभके बहुत बहुत धन्यवाद जे अहाँसभ एकटा नीक गामक समाजसेवी आओर बेटीके रूपमे जे छै अपन बात रखलहुँ धन्यवाद